हरे माधव बाल संस्कार जे बारे बाबति ॼाण ॾियो हरे माधव रूहानी बाल संस्कार कटनीअ में मुख्य शाखा मुख्य शाखा आहे जंहिं जूं नंढियूं नंढियूं ब्रांचियूं ॿेअनि शहरुनि में चोवीह शहरुनि में फैलियलु आहिनि हरे माधव दरबार में सतगुरू हाज़रा हुज़ूर बाबा ईश्वरु शाह साहिब जी द्वारा बाल संस्कार जी नीव रखी वई हुई ॿ हज़ार नव पंद्रहं फरवरी तॾहिं खां वठी बाल संस्कार में टे तीन टे साल जी उमिरि खां पंद्रहं साले जी उमिरि ताईं जा ॿार सिखणु ईंदा आहिनि हर आरितवार ते ॾेढु कलाक लाइ इहा कक्षा बिल्कुलु निशुल्क लॻंदी आहे जंहिंमें असांजो टीचर स्टाफ सठि खां वधीक आहे शेवादारी स्टाफ सौ खां वधीक आहे यूथ टीम जंहिंमें बालक बालिकाऊं सभ तरह जो ज्ञानु इन र्र बाल संस्कार जे द्वारा ॿारनि खे ॾिनो वेंदो आहे रूहानी ज्ञानु आध्यात्मिक ज्ञानु दरबार सां जुड़ियलु असांजे सभिनी संतनि बाबा माधव शाह साहिबु बाबा नारायण शाह साहिब जी सतगुरू बाबा मनोहर शाह साहिब जी सतगुरु बाबा गोविंद शाह साहिब जी इन्हनि जे इतिहास जी जानकारी इन्हनि जे फ़र्माननि जी जानकारी उन ई खां पो ॿारनि खे इन्हनि जे जीवन मां इन्हनि खे आदर्श सम्झी करे छा सिखियो थो वञे पियो त बाल संस्कार जे द्वारा उन्हनि बालकनि में उहे गुण त पिरोया वञनि उहे भरिया ता वञन की उहे ॿार अची करे बाल संस्कार में सिखनि ऐं असांजी हिकु नई पीढ़ी मजबूत पीढ़ी सिंधी समाज खे शेवा जो गुणु सेखारे सघंदी इन ई बालकनि में कई अहिड़ा ॿार वॾा थिया जेके संगीत जे खेत्र में विया आहिनि जेके ट्रैक्नोलॉजीअ जे खेत्र में सिखी विया आहिनि उन जे अलावा असां इन ई ॾेढु कला ॾेढ कलाक जे दौरानि पंजाहु ई टीचर निश्कुल निशुल्क शेवा ॾींदा आहिनि उहे जंहिं जंहिं गुण में पारंगत आहिनि उहे पंहिंजा गुण ॿारनि खे सेखारिंदा आहिनि त इन्हनि ॿारनि में असां रंगारंग कार्यक्रमन जो वार्षिक उत्सव कंदा आहियूं अऊं सॼे साल में सभिनी पात्शायुनि जी जयंती पुन्य तिथि वर्सी ओतरण दिवस गुरू पुर्णिमा कोई बि जेको बि वक़्तु ईंदो आहे जेको बि कार्यक्रम ईंदो आ उन ई में इन्हनि ॿारनि जा सुहिणा सुहिणा कार्यक्रम शामिल हूंदा आहिनि ॻाइण जा डांस जा पंहिंजो टैलेंट ॾेखारण जा म्यूज़िक जो टैलेंट ॾेखारण जो त असां बाल संस्कार जी सतगुरू साई बाबा ईश्वर शाह साहिबनि कटनीअ में दरबार में हिकिड़ो नंढिड़ो सो पौधो लॻायो हुओ बाल संस्कार जो अॼ खां सोरहं साल अवल उहो बाल संस्कार जो नंढिड़ो पौधो हिनमाल्हि हिकु वट वृक्ष जो रूप धारण करे वियो आहे जंहिंजे ग़ुलनि जी ख़ुश्बू चारो तर्फ़ थी महिके जंहिं जा फल नंढिड़ा ॿार वॾा थी करे सॼी समाज में उहा शेवा ॾेई रहिया आहिनि हिन महिल हरे माधव दरबार में जेको बि असांजो सोशल मीडिया ते टैलीकास्ट थिए थो पियो कंप्यूटर रूम मां उहो सॼो असांजे बाल संस्कार जे बालकनि जे द्वारा बालकियुनि जे द्वारा उहो टैलीकास्ट थींदो आहे इंस्टा वॉट्सप यूट्यूब गूगल सभिनी जॻह हरे माधव रूहानी बाल संस्कार सतसंग स्मितिअ जी विभिन जानकारियुनि जे द्वारा असांजा ॿार देश विदेश में इन ई पंथ खे फैलाए रहिया आहिनि त मां इन ई हरे माधव रूहानी बाल संस्कार जी शिक्षिका चवंदमि त तव्हां सभु पंहिंजे ॿारनि खे निशुल्क इन ई कक्षा जे लाइ ज़रूरु मोकिलियो या तव्हांजे आस पास कंहिं बि रूहानी खेत्र में जिते बि ज्ञानु अर्जित थिए थो त उते ॿारनि खे ज़रूरु मोकिलियो असां हिते ॿारनि खे इहे नैतिक शिक्षाऊं इहे मॉरल्स इहे गुण सेखारींदा आहियूं त जेको नंढाप में ॿार हूंदो आहे उहो कची मिटीअ जे समानु हूंदो आहे उन खे असां देवता ठाहियूं जा राक्षस ठाहियूं इहो असांजे हथ में हूंदो आहे माउ पीउ जे हथ में हूंदो आहे त उन ई गिली मिटीअ वारे इन आली मिटीअ वारे ॿारनि खे बाल संस्कार में मोकिले करे माता पिता हिकिड़ो सुहिणो मानवता जो इंसानियत जो रूप ॾेई करे सुठो सेवादार ठाहे समाज खे सिंधी समाज खे इयो योगदान था ॾियनि पिया इहा दरबार पाकिस्तान जे कंबर में हुई अॼु बि बाबा माधव शाह साहिबनि जी मूर्ति पाकिस्तान में आहे उहो दरबार उते आहे पाकिस्तान में हाणे पोइ साल बि जॾहिं ॿोॾि आई हुई त बाबा माधव शाह दरबार जे द्वारा सभिनी पाकिस्तानियुनि खे निशुल्क लंगरु निशुल्क कपिड़ा ऐं अन जी सामग्रीऊं वितरित कयूं वियूं हुयूं उन ई पाकिस्तान जे कंबर दरबार जो अंश हिन मध्य प्रदेश जे कटनी ज़िले में बाबा माधव शाह जे द्वारा माधव नगर में इहो हरे माधव रूहानी दरबार वसायो वियो आहे जंहिंजा हिनमाल्हि लखनि में अनुयाई थी विया आहिनि असांजा हज़रा हुज़ूर सतगुरू बाबा ईश्वर शाह साहिब जी सिंगापुर दुबई भारत में ई अकोला कोल्हापुर सतना रीवा बंबई सभिनी जॻह घटि में घटि पंजाह खां वधीक शहरुनि में सठि खां वधीक शहरुनि में हिते हरे माधव जो सत्संगु ऐं प्रचारु प्रसारु करे रहिया आहिनि इन्हनि में संगतियूं ॾाढे ज़ोर शोर सां जुड़ंदियूं आहिनि ऐं सभिनी शहरुनि जा माण्हू नौ दस अक्टूबर असांजे कटनीअ में अची करे सतगुरू बाबा माधव शाह साहिबनि जी वर्सी मल्हाईंदा आहिनि ईअं त सॼो सालु कटनीअ में मेलो मथो र्र पयो हूंदो आहे इन ई दरबार में संगत जा हुज़ूम भरियल ई हूंदा आहिनि त मुंहिंजो चवणु आहे की जीअं असां सिंधी समाज में पंहिंजे ॿारनि खे दुखती ऐं सुहिणी नीव ठाहिणी आहे त उन्हनि खे पंहिंजे आसि पासि दरबार सां जुड़ियलु संगत ऐं शेवा सां जोड़ियो हरे माधव